ہلو جی سر آپ کیا کپڑے بیجتے ہیں مجھے اپنے ہسبینڈ کے لیے جینس ٹی شرٹ اور آپ کیا برانڈیڈ بھی ہوتے ہیں کیا اچھا کون کون سے بریانڈ کے آپ کے یہاں کپڑے ہوتے ہیں الی داس نائکی یہ سب ہوتے ہیں آپ کے یہاں اچھا اس کے ساتھ شوز وغیرہ بھی ہوتے ہیں آن لائن پرووائڈ کر سکتے ہیں یا آف لائن ہی آپ کا کام کرتے ہیں کس طریقے سے مطلب دیکھا جا سکتا ہے اچھا اچھا تو آپ واٹس ایپ پہ اپنا وہ بھیج سکتے ہیں کہ گس کس طریقے کے ہیں آپ اپنے میرے نمبر پہ آپ بھیج دیجیے تو میں دیکھ لوں گی ٹھیک ہے اور پرائز آپ کے یہاں کیا ہے ریزنیبل پرائز ہیں یا بہت زیادہ ہائی فائی تو نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے تو مجھے کہاں آنا پڑے گا آپ کے شاپ پر اگر میں آنا چاہوں تو یہ آپ کی شاپ کہاں پر ہے آپ مجھے ایڈریس بتا دیجیے اچھا کیا نام ہے آپ کی شاپ کا خال صا اوکے اوکے ٹھیک میرے مجھے اپنے بیٹے کے لیے بھی چاہیے میرے بیٹے کی عمر دس سال ہے اس کے لیے بھی مجھے جینس ٹی شرٹ اور پارٹی ویئرس بھی ہوتے ہیں آپ کے یہاں کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے صرف جینٹس ہی آپ کیا یہ آپ لیڈیز کرتی وغیرہ بھی رکھتے ہیں لڑکیوں کے لیے اور لیڈیز کے لیے اچھا اچھا اچھا ویسٹن بھی ہیں آپ کے یہاں اوکے اوکے تھینک یو سر